सतावीह जून ॿ हज़ार वीह वीह जुलाई ॿ हज़ार ॾह पंद्रहं जुलाई ॿ हज़ार पंज सतावीह अप्रेल उणिवीह सौ सतरि पंद्रहं मार्च उणिवीह सौ पंजाह